میرے کھانے کا حصہ کچھ منفرد اور مخصوص پکوان ہیں جو مقامی ذائقوں اور مصالحوں سے بھرپور ہیں یہ پکوان اپنے مخصوص اجزاء اور ذائقے کی بنا پر مختلف ہیں اور ہر ایک کی اپنی پہچان ہے ایک نمایاں پکوان ناریل چکن قورمہ ہے جو ناریل کے دودھ کے استعمال سے خاص ذائقہ پاتا ہے اس میں ناریل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے یہ کری گاڑھی اور خوشبودار بنتی ہے ناریل کا دودھ کری اور نا صرف کریمی بناتا ہے بلکہ اس میں قدرتی مٹھاس بھی پیدا کرتا ہے جو چکن کے مصالحے دار ذائقے کے ساتھ بہترین ہم آہنگی پیدا کرتا ہے ایک اور منفرد پکوان حیدرآبادی بریانی ہے یہ پکوان دیسی گھی اور مختلف مصالحوں کا شاہکار ہے جس میں الائچی دارچینی اور لونگ کا خاص خاصہ استعمال ہوتا ہے بریانی کی تیاری میں دیسی گھی اور زعفران جیسے اجزاء اس کے ذائقے کو نکھارتے ہیں جبکہ چاول اور گوشت کی تہوں میں مصالحوں کا ذائقہ جذب ہوتا ہے دہی بڑے بھی ایک منفرد ذائقہ رکھتے ہیں جن میں دہی کی زیادہ مقدار استعمال ہوتی ہے دہی بڑے میں دہی ہری چٹنی ہری چٹنی اور میٹھی چٹنی ملائی جاتی ہے جس سے اس میں کٹھا میٹھا اور ہلکا مصالحےدار ذائقہ پیدا ہوتا ہے آخر میں گلاب جامن میٹھے پکوانوں میں سے ایک ہے اس میں چینی کا استعمال ہوتا ہے جو شیرے کے طور پر بنایا جاتا ہے اور گلاب جامن کو اس میں بھگو کر مزید مزیدار بنایا جاتا ہے ان پکوانوں میں استعمال ہونے والے اجزاء جیسے ناریل دہی اور مصالحے پکوان کو منفرد ذائقہ دیتے ہیں اور کھانے کا لطف دوبالا کر دیتے ہیں یہ خاص اجزاء نا صرف ذائقے بلکہ غذائیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور روایتی کھانوں کی دلکشی کو برقرار رکھتے ہیں